ड्राइंग मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेन्ट पार्ट हैं ड्राइंग मेरे लाइफ में एक ऐसा पार्ट है जिसके जरिए मैं अपनी फीलिंग लोगों को शेयर कर पाती हूँ उनको बता पाती हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है लोगों को समझा पाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ मैं क्या चाहती हूँ ड्राइंग तनाव और टेंशन से दूर करती है अपने को हमारे दिमाग को शांति देती है नेगेटिव बातों से दूर करती है पॉजिटिव बातों के पास ले जाती है अपने माइंड को रिलैक्स करती है ड्राइंग एक थेरेपी के रूप में भी यूज होती है ड्राइंग को एक मेंटल हेल्थ को भी ठीक करती है और आँख सारी चीज़ें इसलिए जो है बहुत इम्पोर्टेन्ट है मेरी लाइफ में ड्राइंग के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं ड्राइंग अपने हाथ और अपनी आँखों को मेन्टेन करती है अपने अपने दिमाग को फोकस करती है कि अपन एक जगह पर मेन्टेन रखे दिमाग और आँख सारी चीज़ें इसीलिए जो है बहुत इम्पोर्टेन्ट है मेरी लाइफ में